میرے باورچی خانہ میں پتیلی فرائی پین ساس پین کڑھائی استعمال ہوتی ہے دیگچی جوکہ سالن وغیرہ بنانے کے لیے کام آتا ہے اور پھر ساس پین جو چائے بنانے کے لیے کام آتا ہے فرائی پین جو ہے وہ انڈا وغیرہ فرائی کرنے کے لیے کام آتا ہے تو ایسے مختلف کام ہوتے ہیں